आङो खारै मैगं संनो मोजां मोनो खारै मैगं संब्ला जोङो लाफा थुनथुनि गुथुवा गुथुवा धरमफुल धरमफुल धरमफुल आरो कबि थुनथुनि बरमुना बरमुन्दा बेफोरबायदि गासै मैगंखौ जोङो मैगंखौ जोङो लगाय गथाय सं खाथुमनानै खाथुमनानै जोङो सङो सिगाङावनो जोङो खानायनि उनाव सुयो दैआव सोमना दोननानै जोङो सुयो सुनानै सुखांनायनि उनाव जोङो रहायो खारैदो खारैदो रहायनानै दै होयो दै होनानै नाखो सेरनानै नाखो सेरनानै जोङो खारै मैगङाव होयो होनानै बिदिनो गोदौब्ला नाखौ होनोसै होनानै दुन्जिया होयो दुन्दिया होनानै जोङो बिदिनो माबाब्ला मोजाङै संनानै जानोसै बिनि उनाव आं दायो बुंनोसै सबाइ ओंख्रि सोर सबाइ ओंख्रि संनायाथ' गासैनियाबो एसे नङा खायसेया एवनानै देनानै सुनानै सङो आरो खायसेया सोमनानै बिगुरखो गारनानै सुना सुनानै सङो बिदिनो आङो सोमनानै सोमनानै बिगुरखौ गारनानै सङो दाव बेदरदों संबा मोजां जायो गोथाव नाङो सिगाङावनो सबाइ मेगं संनायनि सिगाङावनो रुनानै ला रुनानै लायो रुनानै लानायनि उनाव रुइबाथाय रुइबा जोङो बेदरखो थाव सेरो सेरना मस्ला मस्लि गासिबो होजोबनानै सबाइखो जोङो सबाइखो जोङो लखबनानै होयो लुनानै होयो बिनि उनाव जोङो दुन्जिया दङबा बा माबा बेफोरखो होनोसै दुन्दिया होनानै मो दुन्दिया होनानै जों एसे मोजाङै मोनबाथाय थिखांनोसै थिखां थिखांनानै जानोसै जायो बिनि उनाव आं अनला संनो मोजां मोनो अनलाखो जोङो सिगाङावनो माइरंखौ सुनानै देयो देनानै देनानै अनला फाख्रि लाइ एबा माबाफोर बेफोरखो होयो लाइखो खाथुमनानै लाइखो सुनानै रहायग्रोयो रहायग्रोनानै मोजाङै मोजाङै रेबजोब्बा दैखो होयो बिनि उनाव दै होनानै ना बा बेदर जिखि जायादो जायो जानोबा दै होनायनि उनाव जोङो नाफोरखोथ' सेरना लाखाबायआनो बिनि उनाव दैखो होन गोदौब्ला अनलाखौ जोङो एरनानै होयो अनला एरनायनि उनाव अनला एरनायनि उनाव नाखो होयो ना बा बेदर जिखि जाया आरो बिखो होयो बिनि उनाव बिनि उनाव मोजाङै गोदौब्ला मोजाङै मोजां माबा जाबाथाइ फाग जाबाथाय जोङो जिखि मा होनो दुन्दिया बा माबाफोर गंगार दुन्दिया बेफोरखोबाबो होनानै जोङो मोजाङै माबानानै संनानै थिखाङो